अ' हेलौ खुलुमबाय खुलुमबाय खुलुमबाय औ औ अ' देदेदे बड'लेण्डसिम फैबाय दे ओं अ' मिथिजागोन मिथिजागोन आं हानायसिबां फोरमायनो नाजानि दा गिबियाव जोंना बड'लेण्डआव नै मे टुरिजिम सेक्ट'राव गोबां जौगायाखै थेवब्लाबो जोंहा नेसारेलि माखासे जोंनाव मानि नायथाव थाव जायगाफोर दंखायो जेरै माने माहारियारि ओ मोसा बिथांखि दङ मानास टाइगार प्रजेक्ट बेयाव जोंहा मुंदांखा लालाबायट' टाइगार मोसायानो से नाम्बाराव दङ बेनि अनगायैबो जोंना गोबां जुनारफोर दङ बेयाव आहार जाग्रा मानि जुनारफोरनि गेजेराव सेजौ ब्रैजिनि जुनारफोरनि फारिलाय मोनसे दङ आरो बिनि गेजेरावनो माने ओ भुहुमनि मोनसे नागेरना मोनै राथिय' अमा दङ बे जाबाय अमा थावख्रि होन्ना बुङो जोबोद मानि रेयार बे अमा थावख्रिया बेखौ मानासनि बे खाथि खाला मोन मोन्नाय जायो मानासावनो गुबैयै मोनो आरो मानासजों लोगोसे बे खाथि खाला गामिफ्रावबो फैयो जेराव जोंनाव खख्लाबारि फार्म दङ बे ओनसोलफ्राव बेखौ मोन्नाय जायो हाग्राफोर दङ हरै जोंहा रायमना दङ रायमनायाव माने गलदेन लांगुर दङ आरो सना गाबनि मोख्रा दङ बेबो जाथिसै मोनसे मानि नायथाव थाव मानि जुनार बियो आरो बियो गुबुन हाग्राफ्राव मोन्नो एसे गोब्राब ओंखायनो बियो नायथाव थाव मोनसे माने बे हाग्रामानि समायना जुनार आरो बेयो बेनि अनगायैबो माखासे औ देदे मोजां थावनि मोनगोन जोंनाथ' गिबियाव जोङो क'क्राझार सहर थावनियावबो थानो हागोन फैग्रो फैग्रा बेनि अनगायै जोङो माखासे टुरिस लदसफोर दङ जेरै मानास नेस्नेल पार्कनि सिङाव माखासे टुरिस लदस दं बेनि अनगायैबो बेनि सानजा खोन्दोसिम जोंना मानास मावजि गेन्द्रि एख' टुरिजिमनि आन्दारावबो माखासे लदस दङ बेनि अनगायै ओरै सानजाथिं जोंहा नायनो गोनां माखासे हटेलफोर दंबावो जेरैहाय मानास सुकि दङ मानासजोंनो सोमोन्दो गोनां भुटान आरो इण्डियानि गेजेराव माने बे मोनसे पिकनिक स्पट आरो बे मिथिंगायारि मोन मोनसे समायना नुथाइ आरो पेनारोबि बेनि अनगायैबो हरैहाय दङ जोंहा माने ओ मा होनो बेखौ बगामाथि बेनि अनगायै दङ अ अ पिकनिक स्पट बेनि अनगायै भैरब कुन्द' दङ भैरब कुन्द'आव जाबाय जोंहा आसामनि अनगायै आसामनि अनगायैबो गुबुन हादोरनि जेरै भुटाननि मोनसे एन्ट्रेन्च गेट दङ बेनि अनगायै अरुणाचल एन्ट्रेन्च ओ गुबुन स्टेट बेयो बेबो मोनसे मानि नेसारेलि मोनसे नायथाव थाव जायगा आरो सोलोंथाइ बिथिङाव माने खोब जौगानाय नङाबाबो एसे गेजेर थाखोनि जौगानायानो बुंजायो माने माब्लाबा माब्लाबा मेट्रिकआव बियो थाम नाम्बार रेंक आव फैयो माब्लाबा हायार सेकेन्दारियाव से नाम्बार रेंकआव फैयो माने एभारेस आरो जोङो टबाव मोनाखै थेवब्लाबो माने माब्लाबाथ' टबाव फैयो जोङो ओ लिटारेरि रेटफोराव अ'अ' फैजागोन फैजागोन आदसा खुलुमनाय थाबाय